नव मार्च उणिवीह सौ सठि पंजवीह अक्टूबर उणिवीह सौ चोहठि छवीह मई उणिवीह सौ उणानवे सत्रहं अप्रेल उणिवीह सौ टियानवे पंज डिसंबर उणिवीह सौ छियानवे